ہماری کمیونٹی کے علاقائی رہنما کی اگر بات کریں تو اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں ہر ایک رہنما سیاسی اور مذہبی دو اعتبار سے ہوتا ہوتے ہیں یعنی ایک وہ رہنما قاعدہ ہوتا ہے جو ہمارے سیاسی زندگی میں اور ہماری سیاسی اور ملکی معاملات میں ہمارے سارے کام کرتا ہے ہم کو اس ملک میں کسی چیز کی ضرورت ہے علاقہ میں ہم کو کیا چاہیے ہماری ضروریات کیا ہے تو وہ سیاسی رہنما ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ملک کے علاقہ اعلیٰ سیاسی کمان تک ہماری بات اور ہماری ضروریات کی خبر پہنچاتا ہے اور ہمارے حقوق کے لیے پارلیامنٹ میں آواز اٹھاتا ہے دوسرے جو رہنما ہوتے ہیں وہ مذہبی اور دینی ہوتے ہیں یعنی مذہب اور دین میں ہم کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہم کو کیا سکھایا ہے اور کس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اسلام نے کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہمارا وہ مذہبی رہنما ہم کو مذہب کے اصول اور مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چلتا ہے